थांनाय नैरोजा जिस्नि मायथाइयाव जों गासै साबा सुबुङा उदालगुरि जोंनि नैबे महनफुरनिफ्राय जोङो गासै साबा ट्रैनजों बाय ट्रैनजों जोङो गवासिम थांनाय जादोंमोन बेखौ जोङो जुनिया भाबैनो भलुनटारिलि जों थांखि लानानै गवा दावबायहैनाय जादोंमोन बै दावबायनायाव जोंनि गिबि खेबमोन बेनिखायनो जों गासै साबा सोद्रोमाफ्रा गवा दावबायहैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन आरो बेनिफ्राय नांगौ बायदि गियान बुथुमनानै लानो हादोंमोन होननानै आं बुंनो हायो मेघालयायाव आङो बुंदों जे गवा बायदि मोनसे फिसा हादोरसाया भारतनि सिङाव थानाय लैथो जिङाव थानाय बे गवा हादोरसाया गोबांथार दावबायारिफोरनि सायावनो सोनारनानै दङ बिथांमोननि माखासे रांखान्थियारि जौगाथाय बेफोरो सोनारो गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन हादरसाफोरनिफ्राय दावबायफैनायनि सायावनो बेनिखायनो जों सानो जोंनि आसाम हादरावबो बेबायदि दावबायथावना जिथुनाखि हिस्थ'रिक मोनसे जोंहा ट्रेभेल थुरिजोम प्लेस दं बेखौ जोंबो सानदों दा जेरैबायदि गवा हादरसाया थुरिस्टफोरनिफ्रायनो गोबांथार रांखानथि मोननो हादों आरो रांखानथिनि जौगानायखौ बानायनो हादों थिग बेबायदिनो जोंनि आसामाव थानाय जोंनि बि टि आरनि सिङाव थानाय अदालगुरि जिल्लायावनो मोनसे मोनथाम खनायारि मोनसे प्लेस जायखौ जोङो भैरोबखुन्द' होननानै बुङो हरैजाय आसाम अरुनाचल आरो भुटान बेनि गेजेरजों मोनसे दै दं जाय दैयानाखि मोनथामबो हादरसाजों जमा जानानै फैदों बेवहायनो बे जों बुंनो हादों जोंनियावबो गवा बायदिनो मोनसे टुरिस्ट प्लेस खालामनानै गोबांथार रांखान्थिनि जौगाखांनायनि हाबाफारि जों लानो हायो